जी भैया हाँ भैया बिलकुल वेजीटेबल सॉप से बात कर रहा हूँ बोलिए भैया अच्छा भैया तो भैया आपको कौनसी सब्ज़ी चाहिए अच्छा दो किलो करेले हाँ भैया हाँ हाँ हाँ हाँ भैया एक बार फिर से बोल दीजिए दो किलो करेले एक किलो लौकी देखके जिस्म ओके भैया ओके और और भैया भैया भैया दो के जी कद्दू ओके भैया और भैया आ भैया आपने बोला था दो किलो करेले जो आपको अस्सी रुपय के पड़ेंगे चालीस रुपय किलो है हाँ हाँ और आपने लौकी भैया लौकी आपको चालीस रुपय की पड़ेगी ये बीस रुपय किलो है और भैया आपने हाँ सेम बोला था भैया सेम आपको पड़ेगी सौ रुपय किलो ये पचास रुपय की एक किलो है कद्दू भैया आपको पड़ेगा साठ रुपय का तीस रुपय किलो है हाँ जी भैया हाँ हाँ भैया एकदम ताज़ा सब्ज़ी है भैया फ़्रेश है एकदम जी भैया भैया धनिया बहुत महँगा चल रहा एक्स्ट्रा में कैसे चलो भैया मैं थोड़ा सा रख दूंगा भैया धनिया तो भैया अच्छा भैया पहुंचाना है सब्ज़ी हाँ हाँ भैया दुकान में था मैं तो भेज दूंगा लड़के को दुकान से जी भैया हाँ पेमेंट कैसा देखते हैं भैया ठीक है ठीक है आप आ जाइए भैया मैं ये मैं निकाल के पैक करके रखता हूँ भैया हाँ भैया हाँ मैं दुकान दुकान भैया आपने देखी है मैं आपको एड्रेस बता दूँ जी भैया देखिए ओके भैया ठीक है भैया आप आप कितने कितने टाइम में आएँगे भैया ओके ओके भैया आपका नाम भैया ओके ओके ठीक है भैया मैं सब्ज़ी निकल के रखता हूँ और लड़के को बता के रखता हूँ मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ तो वो निकाल के आपको दे देगा ओके ओके ठीक है भैया आप आ जाइए आप देख लीजिएगा फिर मैं पैक करूंगा ओके भैया ओके ओके ठीक है भैया ठीक है